सर आप यस बैंक से बात कर रहे हैं गुड मॉर्निंग सर तो मेरे को है ना अपना सुपर मार्केट बनाना था तो मुझे उसके लिए लोन चाहिए था तो मुझे कितने तक का लोन मिल सकता है मैं जवान नगर मामा होटल बना रही हूँ हाँ हाँ जे डी ए अप्रूव्ड है ये मैंने एक साल से कर रखा है ये मैंने गोरमेंट की तरफ से रेजिस्ट्रैशन किया है इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे बैंक लोन सर इतना तो मेरा नहीं चल पाएगा मुझे सुपर मार्केट बनाना है एक बड़ा मार्केट आप ये भी तो सोचिए मैं नाम बता रही हूँ उसके अनुसार अब इतने से पैसों से क्या होगा ये मेरे लगभग सो एकड़ का है मुझे चाहिए चौदह पंद्रह लाख तो होने ही चाहिए अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो मुझे एक करोड़ तो लगेंगे ही लगेंगे तो आप जैसे करके या मुझे थोड़ा थोड़ा दे दीजिए या फिर एक साथ दे दीजिए अच्छा वो तो काम हो जाएगा पर आप दे तो दोगे ना मुझे लोन ठीक है सर ठीक है सर मैं जरूर आपकी बैंक में आ जाऊँगी और आपने जो भी कागजात बताए वो सब लेके आ जाऊँगी तो आप कोशिश करना की मुझे लोन दिला सके ठीक है थैंक यू सर